दरभंगामे ललित नारायण विश्वविद्यालय छै कॉलेजसभ छै इसकूलसभ छै बड़ नीक व्यवस्था छै सरकारी इसकूल छै प्राइवेट इसकूलसभ छै प्राइमरी इसकूलसभ छै बच्चा लेल प्ले इसकूलसभ देने छै आओरो प्रकारके कार्य ओ कार्यक्रमसभ छै इसकूलमे जेना मारवाड़ी भेल एल सी एस भेल एकर सभके बड़ नीक व्यवस्था छै हमहूँ एल सी एस इसकूलसँ पढ़ै छी ओहिमे बड़ नीक व्यवस्था छै इसकूलमे हर चीजके पङ्खाके कुर्सीसभ छै कोनो चीजके कमी नहि छै आओरो प्रकारके संस्थासभ छै जाहिमे कोनो प्रकारके कमी नहि छै कमी नहि छै आओर ललित नारायण यूनिवर्सिटीमे आओरो प्रकारके चीजसभ छै जेना कि खेलाइके पार्कसभ छै बड़ बड़ नीकसभ छै एतय हर प्रकारके चीजसभ छै ओहिमे एल सी एस कॉलेजमे बहुत चीज सभके व्यवस्था देने छै संस्थासभ छै एतय हर चीजके व्यवस्थासभ छै पूरा दरभंगा जिलामे कोनो चीजके कमी नहि छै आओरो प्रकारके एतय संस्था छै जेना बच्चासभ लेल अनाथ बच्चाओ सभ लेल इसकूल छै आओरो प्रकारके व्यवस्था छै जेनाकि एतय छै कि ललित नारायण यूनिवर्सिटीमे हमर बच्चा बहुत प्रकारके चीजसभ छै